میرے خیال میں میڈیا اور تعلیمی نظام میں اس زبان کی مناسبت نمائندگی ہاں ہے تھوڑی بہت کیونکہ تعلیم میں جو ہے یہ ہماری زبان اردو جو خاص کر مدرسے کی زندگی میں اس کا خاص توجہ دی جاتی ہے اور ہمارے مدرسے کی زندگی میں جو ہے بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے اس زبان سے کیسے اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کرنی ہو وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اس سے خاص طور پہ بچے کو جو بولنے کے طریقہ آتا ہے اسٹوڈنٹس کو جو اچھا خاصہ زبان درازی کرنے کا جو طریقہ ان کے اندر ضبط ہوتا ہے وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور دیکھا جائے تو یہی جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہی اردو زبان کو لے کر میڈیا میں اور دیگر دوسرے اداروں میں یا کسی اور منصب پہ جا کر جب وہ وہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اردو زبان کو لے کر ہی جو ہے میڈیا اور تمام دیگر دوسری چیزوں میں جو ہے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں